गूगल मैप्स रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में जामु कमु ईंदो आहे असां किने नएं शहर में नएं ॻोठ में किथे बि वञो त उते गूगल मैप्स जी ज़रूरत पवंदी आहे हुन जा कुझु फ़ाइदा त कुझु नुक़सान बि रहंदा आहिनि गूगल मैप्स हंड्रेड परसेंस सही त न हूंदो आहे छो की हू जेको डिपैंड हूंदो आहे हू ॿियनि मोबाइल जेतिरा बि कनैक्शंस आहिनि हुन जे मथां डिपैंड रहंदो आहे त उन हिसाब सां हंड्रेड परसेंट सही हुजे हू पाण नथा चई सघूं पर हा हू रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में असांखे कमु ईंदो आहे असांखे कुल में गूगल मैप में सिर्फ़ु लोकेशन विझिणी हूंदी आहे या त एड्रेस विझिणो हूंदो आहे ऐं पाण खे रस्तो ॿुधाईंदो आहे उते ॿुधाईंदो की भाई केतिरी ट्रैफ़िक आहे कहिड़े रस्ते ते छा ट्रैफ़िक आहे कीअं ट्रैफ़िक आहे त उन हिसाब सां हो असांखे ॿुधाईंदो आहे रस्तो तंहिं जा पाण जल्दी पुॼी सघूं गूगल मैप में टू व्हीलर फोर व्हीलर पंधु हलणु हुननि मोटर साइकिल ते हलनि हुन सभिनि जो टाइमिंग बि ॿुधाईंदो आहे की पाण केतिरे टाइमिंग ते पहुची सघूं था हू सही हिकदमि सही त हूंदो आहे पर लॻिभॻि लॻिभॻि ताईं हो किलोमीटर ॿुधाईंदो आहे की तव्हां हिन मिंट ताईं पहुची वेंदा गूगल मैप मुंहिंजो हिकिड़ो क़िसो रहियो आहे मां दिल्ली पढ़ंदो हुअमि त हुते गूगल मैप जो मूंखे जामु यूस थियो किथे बि मां अगरि रस्तो भुलिजी वेंदो आहे त गूगल मैप चालू करे मां हो रस्तो ॻोल्हे सघां थो सुज जॻहि जो नालो विझी करे सभिनि जॻहि ते पुॼी सघूं था हा कॾहिं न कॾहिं हू पाण अगरि ग़लति रस्तो खणी वठो त हू डायवर्जन ॿियो रूट ॿुधाईंदो आहे जंहिंसां हू रस्तो जामु परियां थी वेंदो आहे त हिन हिसाब सां हू गूगल मैप लॻिभॻि सही थींदो आहे पर अगरि उन्हनि खे सही तरह सां तव्हां वापरियूं त